हमाए कानूनी मुद्दों से निपटने के लिए भूमि संबंधी विवाद या पारिवारिक मामले मज़दूरी ऋण आदि जैसे कानूनी मुद्दों से सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले वकील की सहायता लेना पड़ता है पहले तो हम सोचते हैं कि जो पारिवारिक विवाद हैं भूमि संबंधित विवाद हैं मज़दूरी ऋण मामले संबंधी आपस में ही पहले तो हम चर्चा करते हैं कि भाई अपन दोनों सुलाह कर लेते हैं एक दूसरे से जो भी आपका ऋण लेना देना है जो पारिवारिक विवाद हैं पहले तो अपन कोशिश की जाती है कि हाँ परिवार के बीच ही सारी समस्याएँ का समाधान हो जाए पर यदि नई हो पाता है तो उसके लिए फिर कोट कचहरी का सहारा लेना पड़ता है और कोट कचहरी का सहारा लेने पर अपने पक्ष के वकील को करना पड़ता है अच्छा उसमें क्या है सामने वाली पार्टी का भी पैसा लगता है और अपना भी और केस कम से कम दो से तीन महीने कहीं तो दो दो साल चलता रहता है पर उसका रिजल्ट परिपूर्ण रूप से नहीं मिल पाता समय की भी बर्बादी होती है और पैसे की भी बर्बादी होती है तो जहाँ तक होए कोई भी मामूली विवाद हो या परिवारिक विवाद हो या सामाजिक विवाद हो तो मेरे हिसाब से तो परिवार को आपस में ही बैठ कर सुलह कर लेना चाहिए और इस विवाद को वहीं पर हाँ उसका समाधान कर लेना चाहिए यदि कोर्ट कचहरी में कोई विवाद गया कोई केस गया तो उसमें दोनों पार्टियों की बर्बादी होती है और उसमें हमारा पक्ष का वकील भी और विपक्ष पक्ष का वकील भी दोनों पैसे लेते देते हैं और उसका लास्ट में क्या होता है कि दोनों पार्टियों को लास्ट में कम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है इससे अच्छा मेरे हिसाब से तो परिवारिक और जो भी संबंधी भूमि संबंधी विवाद हैं उनको आपस में बैठ के सुलझा लेना चाहिए